मेरा नांऽ आदित्य शर्मा अज्ज में तुसें गी अपनियां पंज डेटां सनान्नी आं पंज डेटां सनान्नी आं पैह्लें में अपने जन्मदिन सनान्नां जन्मदिन बार सनान्नां इक्की जनवरी दो ज्हार त्रैऽ दूआ में सनान्नां तुसें गी दोस्ते दे बारै ते मेरे दोस्ता जन्मदिन औंदा पंदरां दो ज्हार त्रैऽ ते ते होर इं'या हू'न मेला आवा दा चौदां अप्रैल दो ज्हार त्रेई एह् मेला हर साल औंदा ते असें ई एह् चेता रौंहदा के चैदां अप्रैल गी बैसाखी होंदी ते अं'ऊ तुसेंगी इक्क होर डेट सनान्नां पच्ची अक्तूबर दो ज्हार दौ ते एह् मेरा दोस्त ऐ मेरा खास दोस्त ऐ न्हाड़ा जन्मदिन मिगी हर साल चेता रौंहदा क्योंकि एह् किश खास गै लगाव ऐ न्हाड़े कन्नै इक्क मेरा दोस्त ऐ ओह् साढ़े शा किश जादा बड्डा नुहाड़ा नुहाड़ी डेट ऐ नौ नंबवर दो ज्हार दोओह् साढ़े शा बडा बड्डा ते इक्क लास्ट डेट ऐ दो बीह् जनवरी दो ज्हार इक्क ठीक ऐ थैंक यू